यूँ में तो राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ रोज सुबह दैनिक भास्कर भी पढ़ता हूँ तो मैं सुबह तो और समाचार टी वी आता है वो देखता हूँ बाकी यूँ मैं कोई किताब विताब तो नहीं पढ़ता खुद से क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं थोड़ी बहुत हिंदी आती है मुझे उससे मैं मेरा अख़बार है ना जो अख़बार मिले बड़ी बड़ी वो हैडलाइन लिखी हुई आती है वो देख लेता हूँ उनसे पूछ लेता हूँ घर वालों से क्यों क्या क्या चल रहा है क्या आया है न्यूज़ में आज सुबह ऐसा करके में देखता हूँ बाकि यूँ कि फ़ोन में थोड़ी बहुत आ जाए तो देख लेता हूँ वीडियो वगैरह न्यूज़ के बारे में